मैडम नमस्ते प फोटो स्टूडियो पर आप काम करते हैं तो हमारे यहाँ पर मेरी शादी है और सगाई है जो उ समें कुछ करवाना था वीडियो फोटो सब बनाने थे क्या हुआ पच्चीस तारीख़ को है

कितने पैसे लोगे थोड़े से तो काम करो मैडम

थोड़े से तो कम करो आप भी लेडीज़ हो हम भी लेडीज़ है आप के साथ कितने खर्च उसके हिसाब से लो विडिओ फोटो दोनों सब करवाना है थोड़ी से तो कम करो हम दोनों मिलने वाले है और थोड़े से कम करो ना दो चार दिन का

थोड़े से तो मैम कोशिश करो कम करने की ऐसे मत करो मैम आप कितने आप कितने साल से काम कर रहे हो चौंतीस इतनी स्टार्ट है आप की

आपकी थोड़ी और कोशिश करो ना प्लीज़ कम करने की वैसे हर बार आप से ही तो करवातें हैं हर चीज़ आप हमारी फैमिली मेंबर जैसी तो हो ओके फ़ोटू कैसे होगी फ़ोटू कैसे मतलब फ़ोटू का पैराग्राफ कहाँ पर होगा मतलब कहीं पर भी ले जाओ निकाल तो लोगे ना आप के खाने पीने का खर्चा किस का होगा हम करेंगे तो फिर थोड़े से कम करो ना

ठीक है आप के स्टाफ़ नशे वशे वाले नहीं होने चाहिए ठीक है ये आप की ज़िम्मेदारी है

साथ में हाँ साथ में पेमेंट जमा करवा देंगे

ठीक है मैम ओके बाय